आज कल मैं यह देख रहा हूँ कि अपने बिहार राज्य में यह बच्चे लोग जो हैं लड़की सब हैं जो ज़्यादा करके पैसे कमाने के लिए यूटुब कमाते यूटुब का सेवन करते हैं और अच्छा से वे लोग जो हैं मतलब इस पर लाभ लेते हैं पैसे कमा रहे हैं वे लोग और यह सब करते हैं कभी देखते हैं फेसबुक से अपना कुछ रील वगैरह बना लेते हैं तो उनलोगों को कुछ लाभ मिल जाता है कभी देखते हैं यूटूब पर लड़का लड़की फिल्म बनाते हैं गाना गाते हैं यह सब करते हैं यह लोग हम कई बार देखें हैं ऐसे और भी यह भी चीज़ देखे हैं कि जो वहाँ पर नदी किनारे में जाते हैं वे लोग अपना विडियो बनाते हैं कैमरे वगैरह लिए हुए हैं विडियो बना कर अच्छा से अच्छा पैसा कमा रहे हैं पहले तो यह सब नहीं था अपना राज्य में जब से सरकार अच्छा बने हैं जब से योजनाएँ सब आई हैं और उससे भी बेहतर यह है की हम यह देखे हैं कि इस वक्त ज़्यादा करके सारा कुछ तो मोबाईल में ही हैं यूटूब जब मर्ज़ी अपना कुछ भी बना लीजिए अच्छा से और यूटूब आपको अपना सेलेक्ट करता है उस हिसाब से सबका काम आता है और विडियो वगेरह बना कर अच्छा से मतलब सेट करता है लोग बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगता भी है और रोज़ी रोटी के लिए तो भाई सबको करना पड़ता है और करता भी है और करना भी चाहिए मोबाइल से यूटूब में बनाते हैं विडियो वगैरह वह उससे लाभ होता है या जैसे की फेसबुक पर भी देखते हैं अब इस तरफ़ की सब कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता है लोगों को भी बहुत पसंद आता है बाकी देखते हैं कि मोबाईले से डी जे वगैरह बजाना है तो वह डी जे जो भी भी बजाते हैं मोबाईल से फेसबुक से यूटूब से भी बजा लेते हैं बच्चे लोग हम देखे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया लाभ लेते हैं बहुत अच्छा कमाते भी हैं फर्स्ट क्लास से और बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है इसलिए हम तो सोचते हैं की बहुत अच्छा लगता है इसको करना चाहिए और बहुत अच्छा बेटर भी है पहले के ज़माने में यह सब नहीं था अब है तो पहले के लोग के धीरे धीरे इनको जानकारी मिल रहा है तो इस चीज़ को सब लाभ ले रहे हैं कर रहे हैं बहुत अच्छा कमाई होता है जैसे देखे हैं हम मेला वगैरह भी जाते हैं तो भाई चलो यूटूब वहाँ बना लेते हैं दो दोस्त दो लोग होते हैं अच्छे से सेट में रहते हैं फर्स्ट क्लास करते हैं और एक दम बहते हैं वे लोग और बढ़िया बढ़िया लाभ उठाते हैं कभी कभी नए नए बच्चे लोगों देखते हैं मोबाईल से भी देखते हैं की भाई यूटूब से जो है अपना बहुत कुछ करते हैं लोग भी देखते बहुत पसंद भी करते हैं इस चीज़ को इसलिए क्या कहें भाई वाह वाह है बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए हम भी सोचते हैं कभी कभी की जो वैसे ही यूटूब कुछ बनाए यूटूब पर यह वगैरह सब करके अच्छा से